नमस्ते चाट तो फिलहाल मेरे यहाँ कई तरह के हैं जैसे टमाटर चाट पापड़ी चाट दही चाट टिक्की चाट ए सब ए सब चार पाँच वैराइटी चाट हैं टैमॅटो चाट तीस रुपया प्लेट है पनीर टिक्की हाँ पन्न हाँ पनीर टिक्की भी है पनीर टिक्की मिलेगा पचास रुपये प्लेट चाऊमीन भाई आपकी इच्छानुसार दस रुपये खा सकती हैं बीस रुपये खा सकती हैं

नहीं नहीं पिज़्ज़ा असल पिज़्ज़ा नहीं है बर्गर हाँ बर्गर मिल सकता है पिज़्ज़ा नहीं है

दही चाट मिलेगा पच्चीस रुपया प्लेट हाँ भाई मिलता है तो मिलता तो पच्चीस रुपये का है अगर खाना है तो चलिए कोई बात नहीं आप खा सकती हैं बीस ले लीजिए बीस रुपये में ही नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पचास रुपये का पनीर चाट है हाँ हाँ टैमॅटो तीस रुपये ती टैमॅटो चाट तीस रुपये प्लेट है भाई पनीर तो वैसे ही महंगा मिलता है तीन सौ रुपये तीन सौ रुपये साढ़े तीन सौ रुपये किलो पनीर ही मिलता है तो इसीलिए इसीलिए पर क्या मतलब फुल्की फुल्की दस रुपये का चार है भाई ढाई आपको आपको आठ दस रुपये में आठ फुल्की कौन खिलाता है दस रुपये में चार खिल चार खिलाते है पाँच खिलाते है दस आठ तो हम नहीं सुने है नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है दस रुपये में आठ पाँच फुल्की कोई नहीं देगा आप पता लगा सकती है दूसरे जगह भी हाँ दही दही दही वड़ा भी है पच्चीस रुपये प्लेट दही वड़ा भी है भाई हमारे यहाँ की क्वॉलिटी और अन अन्य जगह का एक क्वॉलिटी एक बार आप खाकर टेस्ट कर चूक कर सकती हैं कि किसके यहाँ का भाई बेहतर है किसके यहाँ का अच्छा है भाई जब हम अच्छी अच्छी चीज़ देंगे तो भाई पैसे उसके हिसाब से पैसा तो लेंगे ही अच्छा कितने कितने का अच्छा अच्छा चाउमीन चाउमीन फूल प्लेट और फुल्की कितनी अच्छा बीस रुपये फुल्की चाउमिन है चाउमिन एक प्लेट